हाँ हमारे क्षेत्र में जिस टाइम कोवड उन्नीस की महामारी फैली थी उस टाइम हमारे क्षेत्र में पर्यटक स्थल काफ़ी खाली सुनसान रहते थे जहाँ कोई भी आम आदमी नहीं रहती थी इसलिए हमें बड़ा दुख रहता था कि हमारे पर्यटक स्थलों को देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा कोविड उन्नीस की महामारी ऐसी थी उस टाइम सभी जगह की यात्राएँ इस महामारी के कारण बंद हो गई और इसने हमारे क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया और इससे हमारा क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ जिससे की बहुत टैम लगेगा उसे भरने में कोविड उन्नीस के लिए